हॅलो हॅलो बाय सांग आं सांग म्हाका मात्सो म्हाका मास्सो आयज लेट जातलो बाय तूं खंय आसा अभ्यास जालो आं बरें बरें हांवें विस्तीत तो घेतलो ऑलरेडी तो म्हाजे कडेन आसा तुका आं फोग तुका फोग तुका फोग जाय जाल्यार न्हू आमी सांची सातांक सुमार या थंय सर्कला कडेन वडा कडेन एक बरें फोगाचें दुकान आसा थंय सुरसुऱ्यो बीन बऱ्यो मेळटा तुका कितें कितें जाय तुका तुका फोग नाका तर तुका फोग नाका तर तुका कसले ह फोग कस कसले कसले जाय तर आनी तो पावस नाका तर तुका

आनी म बॉमूय थंय बॉमूय बीन बरें मेळटा थंय बॉमय बिन बरें मेळटा एकदम बरें मेळटा सुरसुऱ्योय बिन कलरींग गावता थंय तुका वेगळे वेगळे तरांचे रॅड कलर तांबडो हळडुओ कलराचे ह्ये मेळटा सुरसुऱ्यो आं बरें दिवा दिवाळे दिवाळेक आनी कितें जाय तर ओके रांगोळी बीन घालपाक रंग नाका बरोबर घेवया बरोबर घेवया तूं एक काम कर एक काम कर तुजो अभ्यास कर आनी सांचे सातांक ते सर्कला कडेन म्हाका मेळ हांव सुटून थंय सर्कला कडेन तुका घेवपाक येता माई बरोबर त्या वडाच्या फाटल्यान दुकान आसा पय थंय या आनी फोग घेवया तुका जाये ते फोग तूं घे कळ्ळे चड घेवप ना कळ्ळे तितून प्रदुशण भरपूर जाता ओके बाय आं बरें गणीत गणीत पळय ग गणीत जाले उपरांत तूं ड्रॅस जेकडे वडा कडेन फाटल्यान व् आमच्या घराच्या वडाच्या फाटल्यान यो ते सर्कला कडेन यो ओके बरें बरें काय नजो काय नजो पूण फो् फोग चड यूज क् घेवप ना चड वापर करप ना तितून प्रदूशण जाता बरें बरें बरें बाय हांव साताक साताक भायर सर हांव साताक सुट्टली ओके बरें बाय बरें टाटा